हँ हैलो

हँ हँ सब्जी छै परवल छै भाँटा छै भिण्डी छै जे हेरबै सभ सब्जी छै परवल दैत छियै साठि टके परवल दैत छियै साठि टके हँ भाँटा दैत छियै तीस टके हँ तऽ लए लेब हँ आलुओ रखैत छियै आलू छै अहाँके पन्द्रह टके कटहरो छै अहाँके कटहरो रखैत छियै कटहर दैत छियै अहाँके चालीस ठीक छै लए लेब

टमाटरो यए अहाँके तीस हँ ठीक छै लए लिऔ हँ आओर सब्जी कदीमा छै कदीमो यए पच्चीस हँ

कद्दू हँ कद्दूओ यए कद्दू यए अहाँके दस टके पीस ठीक छै लए लेब

आओर भिण्डी यए

हँ सभचीज छै जे लेब से लिअ सभ सब्जी छै सब्जी लगेने छी अहाँके खीरा खीरा लेबै आवाज नहि हँ खीरा अहाँके यए की कहैत छै से तीस टके किलो ठीक छै लए लेब आब सब्जी हँ छै सब्जी झीङ्गा